मुझे मेरे ऐसे बहुत से कार्य हैं जिस पर काफी अभिमान है जैसा कि मैंने देश सेवा में अपने बीस साल समर्पित किए हैं मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ जिसका मुझे अपने आप में एक अलग ही गर्व महसूस होता है मैं रोज सुबह बच्चों को देश सेवा में समर्पित होने के लिए उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण देता हूँ और उनको ट्रेनिंग देकर देश में जाने के लिए देश सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ मैं स्कूलों के बच्चों को जा कर प्रेरणाएँ देता हूँ कि वे गलत संगति में न फंसे गलत चीजों का सेवन न करें सही और गलत का मतलब समझें कोई गलत काम न करें जिससे कि उनको अपने आप पर उनके परिवार को कोई नुकसान हो मैं आए दिन रक्तदान के शिविर लगाता हूँ और रक्तदान करता हूँ देश में जो लोगों को रक्त की कमी होती है ऐसे लोगों की फोन आने पर है या जरूरत पड़ने पर उन तक रक्त पहुँचाने की हम काफी प्रयास करते हैं जो कि हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात होती है कि हम किसी के लिए कुछ काम आ सकते हैं